हिकिड़े ॾींहुं मां माथेरान घुमणु बाइक ते वञी रही हुअसि त मां ॾिठो त मुंहिंजी गाॾीअ में चङी तरह सभु पना वना आहिनि उहे मां चैक कयां सभु ॾिठां भई इंश्योरेंस जा पना पीओसी ड्राइविंग लाइसन इहे सभु ॾिठां ॾिठो पीओसीअ जी डेट पूरी त न थी वई आहे त फॉम मां ॾिसंदी आहियां अगरि न हूंदी आहे त मां उहा पीओसी जी वञी करे कराए करे रखंदी आहियां उन खां पोइ मां उन में गाॾीअ में ज़रूरी मेडिकल जा बि थोरा शयूं रखंदी आहियां जहिड़े नमूने भई खंघि जी दवा बुख़ार जी गोरी ऐं इहा हिकु हॉल्स विक्स जूं गोलियूं इहे थोरी सन्हियूं सन्हियूं रखंदी आहियां बैंडेड पटी जेके असांखे रस्ते ते काई तकलीफ़ मूंखे न थिए अहिड़े नमूने मूंखे हैलमेट बि मां ज़रूरु खणंदी आहियां जीअं मूंखे काई तकलीफ़ न थिए उन सां सावधानी बरकरारु रहे